मिकी ते पंजाबी भगंडा गे बड़ा घैंट लगदा पल्स डोगरे बी अज्ज दे डेट च डोगरी बी अच्छे गाने आरदे अज जनरेशन थोह्ड़ा सुना दी बी ऐ ज्यादातर ते ज्यादातर ते पंजाबी जा अलग अलग टाइप दे अपने अपनी चाइस ऐ सारे दी पल्स मिकी जेहडा लगदा पंजाबी गाने उप्पर डांस अच्छा लगदा पल्स अज्ज दी डेट च जेहड़ा डोगरी गाने आरदे दिन दिन बिपता पेदी काला काला कोट मेरे दर्जिया कलयुगी प्यार दो पत्तरें उप्पर पानी जियां इस टाइप दे गाने जियां आए बडे़ दिले गी छूने आहले गाने आई गे एहदी बजह कन्नै अजकल दे पंजाबी बी पिच्छे रेही गे डोगरी गाने उप्पर नच्चने दा होर गै सकून मिलदा बिल्कुल क्योंकि अपनी मात्री बोल्ली बी ऐ पल्स फील किश होर औंदा ते भाई अपना पन फील होंदा मतलब में इसी अज्ज दी डेट च जेहड़ा बड़ा पंसद करा ना आई अपने डोगरी गाने उप्पर ते कन्नै मजा बी नच्चने दा बड़ा औंदा अपना पन फील होंदा ठीक है नी बस इन्ना गै मेरा एहदे बारे च बी